मां पी एम के वी आई सैशन जे अनुसार पंहिंजे शेड्यूल जी योजना ठाहिण थी चाहियां पर मूंखे को बि हिन जो टाइम टेबल कोन आहे त मूं वटि मुंहिंजी दरख़्वास्त आहे त मूं वटि टाइम टेबल जी मूंखे ॼाणु ॾियण जी महिरबानी कंदा त मूं वटि अगरि टाइम टेबल अची वेंदो त मां पंहिंजो शेड्यूल सुठे नमूने सां ठाहे सघंदसि ऐं हिन ट्रेनिंग जे सैशन जे एकॉडिंग पंहिंजो शेड्यूल ठाहींदसि ऐं हिन ट्रेनिंग में जेकी बि दस्तावेज़ लॻंदा उन जो बि मां कमु करण लाइ अॻिते तयारु रहंदसि त इन जे करे मूंखे योजना ठाहिणी आहे त इन लाइ मूंखे टाइम टेबल जी ज़रूरत पवंदी त इन करे महिरबानी करे मूखे शेड्यूल ठायण लाए टाइम टेबल ॾेअण जी महिरबानी कंदा